हैलो साईं तव्हां गैस एजेंसी मां पिया ॻाल्हायो भारत गैस मां मां कुझ ॾींहं पहिरीं पंहिंजो गैस सिलेंडर बुक कयो हुओ पर हाणे मूंखे उन जी ज़रूरत कोन आहे ऐं जेको मुंहिंजो गैस बुकिंग नंबर आहे उहा आहे अठ सत नव चारि चारि टे ॿ हिकु पर हाणे मूंखे उन ई ज़रूरत कोन्हे हिन करे मां तव्हांखे इहो गैस बुकिंग नंबर थी ॿुधायां त मुंहिंजो गैस सिलेंडर रद करण जी कोशिशि कंदा छोजो मूंखे हींअर हुन जी ज़रूरत कोन्हे मां कुझु ॾींहं पहिरीं बुक कयो हुओ पर हाणे मूंखे उन जी ज़रूरत कोन्हे इन करे मां तवांखे वेनिती थी कयां ऐं गुज़ारिश आहे त मुंहिंजो गैस सिलेंडर जी बुकिंग रद करण जी कोशिशि कंदा हिन करे उन मां इन एजेंसी से तव्हांखे कॉल कयो आहे हिन करे